हेल' औ औ बुं दे ए खामानियालाय दंनाया दङ नोंबा मावनो हागोन ना हाया हेल' ए माने खामानि दामआथ' दामआथ' आं बारा बुरजा होनो हानाय नङा गथ' नायग्रा ओमफ्राय न' नेग्रा एसे न' थ' साफा खालामनांगौ बिदि हा नोंनोलाय बेसेबांथो नांगौ दामफोरखौलाय ए दे जायखिजाया ओ माबाखरि होनोसै तिन हाजार होनोसै मासआव जाया होमब्ला दे दे दे पन्सास थाखा बारायजागोन दे जायखिजाया माबानांगोन दे गथ'खौ मोजां नायनांगोन दे गथ'नो जाहोनाय लोंहोनाय न'आरि फोसाबनाय न' नेनाय बे खामानि खिन्थु खामानिया अ आरो जोंनिया टाउनाव थानायनालाय बाहेरायावबो गथ' गथायफोरखौ हगारजाया ओंखायनो माने जायखिजाया नोङो माला सोलाबो फैदो दे जायखिजाया फैदो नों माला सोलाबो जोंहा जेसेबां थाब हायो एसेबां फैदो आंहाबो एसे असुबिदा नालाय ओ दे जायखिजाया नों माला सोलाबो फुङाव फैनो ना बेलासियाव फैनो ए दे दे दे होमब्लालाय ओंखामफोरखौ बावनो जाफैदो औ दे आथसा गथ'खौ मोजाङै नायनांगोन दे खिन्थु ओ आमफ्राय न' बेंनाय बाहेरायाव थांलाबायनो मोननाय नङा गथ' गथ' नालाय टाउननि गथ'फोर बोरैबा बाहेराफ्राव थांब्ला मानसि गाज्रिफोर थायोना लांजाबायनो गिनांगौ ओंखायनो ओम औ दे जायखिया गाबोन जायखिया फैदो आं नेनानै थानोसै ओम जाहाबो ओरै डिउटि थिउथि दं नालाय ओरै ओंखारलांब्लाथाय फुंनिफ्राय ओंखारलांब्लाथाय सानसे जायो ओंखायनो गथ'खौ खिन्थु मोजाङै नायथारनांगोन दै नोंनि सायाव जोङो हगारना होगोन औ दे जायखिया गथ'खौ नायनाय मानाय दायथ'आ नोंनावनो हगारजोबनाय जागोन गथ'खौ खिन्थु मोजाङै नायनांगोन औ दे दे होमब्लालाय बिदिनो गाबोन फैब्लानो जाबाय उम दे होमब्लालायय गाबोन फैदो